مئو ناتھ بھنجن میں سماجی فلاح و بہبود کے لئے کئی فاؤنڈیشن کام کرتے ہیں اسے مئو کے عوامی لیڈر چلاتے ہیں اس فاؤنڈیشن کے تحت لوگوں کو سرکاری یوجناؤں کے بارے میں بتایا جاتا ہے جیسا کہ ہمارے شہر کے لوگوں نے وزیراعلیٰ روزگار اسکیم کے تحت چھوٹی چھوٹی بہت ساری دکانیں کھولیں ہیں تعلیمی میدان میں طالب علم کے لئے وظائف بھی ملتے ہیں جسے غریب بنکروں کو اپنے بچوں کو پڑھانے لکھانے میں آسانی ہوتی ہے اس کے علاوہ سرکاری اسپتال دو ہے جن میں ایک مرکز کے طور پر استعمال ہوتا ہے دوسرا عورتوں کے لئے مخصوص ہے مزید سماجی بہبود کے لئے بھارت سرکار کی وزیراعلیٰ اسکیم روزگار اسکیم کے تحت بہت سو بہت فائدہ ہو رہا ہے ان ان اسکیموں کے تناظر میں دیکھا جائے تو لوگوں کا فائدہ ہوتا جا رہا ہے